हेलो हँ मिठाइके दोकान सभ छनि ने बढ़िआँ मिठाइ बनबय छियै ने सभ राखय छथिन की नहि नइ सभ मिठाइ छनि तीन हजार टाका दै छथिन रसगुल्ला कोना दै छियै रसगुल्ला मिठाइ की दर दै जिलेबी जिलेबी हमरा एक किलो मिठाइ लेना छै जिलेबी लेनाय छै खाजा की दर छनि हाँ खाजा की दर छनि हाँ अच्छा हाँ तऽ एक किलो इहो लेना छै तऽ पहिलेसँ राखय छी ने समोसा अच्छा ठीक छै दस टा समोसा दए दियौ सभके कते बिल भेलनि हमरा व्हाट्सऐप कए दिहथि सभ जोड़ि कऽ हमरा बताय दियौ भए गेलनि जोड़ल सभचीज कयल से दए दिहथि रसगुल्ला मिठाइ जिलेबी खाजा समोसा सभचीज जोड़िकऽ चारि जोड़ हँ ठीक छनि सभचीज जोड़िकऽ ओकरा देबनि ठीक छनि